आप सभी ने देखा होगा कि सब बच्चे होते तो वैसे तो वो बहुत छोटे रहते हैं मगर उनको जब बड़े होते तो बहुत बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाती है और हौस्पिटल में गंदगी भी बहुत होती है कई हौस्पिटल में गंदगी से ही बच्चे लोगों वो होता है कई बीमारी प्रकार की होती है आप सभी ने देखना होगा आप जैसे पर जो छोटे बच्चे रहते हैं वो शुरू में ही उनको तकलीफ होती उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बीमार है तो ऐसे कई प्रकार कि तकलीफ होती है और बच्चे लोगों को ज़्यादातर ये जो बीमारी फैलती यह सब हौस्पिटल से ही फैलती हौस्पिटल में कचरा कहीं डाला है तो उससे बीमार बच्चे हो रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रोड पे भी प्रदूषण धुएं से इतना पौल्यूशन और उस चक्कर में बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है और ज़्यादातर तकलीफ लोगों को ये बच्चे लोगों को तो गाड़ी से गाड़ी मोटर चलती है तो उससे कितना धुआँ निकलता वो जो धुआँ निकलता है वो बच्चे लोगों के मुँह में पहुँचता है फिर नाकों से जाके बीमार होते बच्चे धीरे धीरे फिर उस प्रकार से बच्चों लोग बीमार हो जाते और उसी प्रकार से बीमारी फैलती है आप सभी ने देखा ही होगा ज़्यादातर गाड़ियों से निकला जैसे धुआँ फैक्टरियों से निकलता है फैक्टरियों से भी निकलता है धुआँ तो जो आजू बाजू में लोग रहते हैं वहाँ से भी कई बच्चों को प्रदूषण से बीमारी फैलना विकलांग होना कई प्रकार की बीमारी होती है